ज़्यादेतर पहिले बार तो गाँव देहात में ना बिजली नहीं था तब बाद में बिजली का ओ उत्पन्न हुआ गाँव देहात में भी तो बिजली आने लगा बलफ ओर लगाए बलफ और लगाने के बाद बिजली ज़्यादातर नहीं रहता था कट जाता था और बहुत कम आता था गर्मी में तो बहुत कम बहुत कम आता था रहबे ने करता था आ बिजली बिल बहुत हार्ड आता था अब मांग ऊंग के लिए बहुत ज़्यादा जितना जलाते नहीं था उतना तो मीटर नहीं था तो अंदाजे लेता था बिल तो अंदाज नहीं ता था तो हम लोग को लगा कि ऐसे मीटर लगवा दीजिए मीटर रहेगा तो अच्छा रहेगा तब मीटर रहेगा तो अच्छा रहेगा मीटर देखकर के बिजली बिल दिया जएगा नहीं तो हम लोग को ज़्यादे बिजली अथि मीटर नहीं रहता तो हम अथि नहीं था तो ज़्यादातर घाटा लग जाता था हम लोग को तो मीटर दिया तो अब कंट्रोल से बिजली बिल आता है लाइट भी रहता है बिजली रहता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी कटता है ओतना नहीं कटता है तो गर्मी के मौसम में ज़्यादेतर कटबे करता है तो उतना नहीं कटता है रहता है ठंढी में तो कटबे ना करता है तो अब उतना लॉस में नहीं लगता है तब बहुत ज़्यादा लॉस लगता था तो बिजली बिल वाला भैया आता था तो हम लोग बोलते थे कि मीटर लगवा दो तो नहीं तो ज़्यादे लॉस हम लोग को लगता है हम लोग किसान आदमी हैं तो कहाँ से उतना बिल बिजली बिल दे पाएँगे तो बोला ठीक है लगवा देते हैं तो लेकर के आया लगवा दिया मीटर तब चला गया तब से ठीके रहता है बिजली भी रहता है बिल भी उतना नहीं लगता है किसान आदमी है तो कैसे मैनेज करेंगे उतना उतना खर्चा हम ज़्यादे बिल में खींच लेता था रुपैया